आमच्या गोंयची शिक्षण पद्दत तशी बरी आसा पूण अशें कांय जागे आसात ज्या जाग्यांनी सुदारणा करपाची गरज आसा चडशे गांवगिऱ्या वाठारांनी आमी पळयता की भुरग्यांक रेनकोट किंवां तांकां लागपी पुस्तकां किंवां हेर वस्तू तांकां सरकार तांचे पर्यंत पावयता पूण जाता अशें की ह्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो रोखड्योच भुरग्यां पर्यंत पावनात कित्याक सगळ्यांक भुरग्यां पर्यंत पावता सर वेळ लागता आनी अशें तरेन मागीर भुरग्यांक त्यो वस्तू वेळच्या वेळार अशें मेळना आनी मागीर कळाव जाल्ल्यान मागीर पावपाक आनीकय वेळ लागता जाल्यार सुदारणा अशी करपाची गरज आसा की भुरग्यांक जेन्ना गरज आसा तेन्ना रोखडेंच तांचे पर्यंत ज्यो सरकारान योजना केल्यात त्यो ताजो लाव भुरग्यांक मेळपाक जाय अशें जर केलें ही जर सुदारणा केली जाल्यार सगळें वेवस्थीत अशें पार पडटलें